हैलो में उधमपुर दा बोल्ला नी ते में तुसेंईं उधमपुर दे बारे बिच्च किश सनानी आं कि लोकें किन्ने ज़्यादा चैलेंजेस जेह्ड़े हैन ओह् फेस करने पौंदे ते जेह्ड़े पढ़े लिखे दे बच्चे न जेह्ड़े युवा न उ'नें बी मतलब इन्नी उं'दे थे बी कोई ओप्परचुनिट ऐ नी ऐ मतलब जेह्ड़े पढ़े लिखे दे बंदे न ओह् बी घर बैठे दे नेईं मतलब एकनॉमिकली इन्नै वीक होई दे ना कि मतलब गोरमेंट उंदे थे नि कोई स्कीम कड्ढदी ते नेईं गल्ल होर जेह्ड़ा एनवायरनमेंट ऐ इत्थै उधमपुर दा ओह् बी इन्ना ज़्यादा इन्फेक्टेड होई गेदा इन्ना ज़्यादा पोल्लुशन फैली गेदा इत्थै ओह्दे लेई बी गोरमेंट ऐ जेह्ड़ी किश बी नि करा दी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ जेह्ड़ी ओह् बड़ी गै ज़्यादा मतलब चैलेंजेस फेस करै दी ऐ ते इसलेई गोरमेंट नै एह्दे लेई कोई स्टेप लैने चाहिदे होर इत्थै केह् ऐ जे लैक आफ एजुकेशन ऐ जेह्ड़ी एजुकेशन थ्होंदी ना बच्चें गी ओह् बी बड़ी ज़्यादा घट्ट थ्होंदी केईं बचारे अट्ठमीं अट्ठमीं गै पढ़ियै घर बैठे दे मतलब गोरमेंट ऐ ना जेह्ड़ी उ'नें शैल कीते शिक्षा प्रोवाइड नि करदी ऐ ते जेह्ड़े मतलब निक्के निक्के मतलब गांव दे जेह्ड़े बच्चे न ओह् बी केह् करदे उ'नें बी पढ़ाई नि थ्होआ दी शैल कीते शिक्षा नि थ्होआ दी ऐ क्यूंकि उत्थै स्कूल गै नेईं ऐ बने दे अजें ते इसलेई उ'नें कि'यां थोह्ड़ी ते गोरमेंट गी दिक्खना चाहिदा उ'नेंईं बी